नमस्ते अज्ज दा बिशे ऐ टूरिज़म टूरिज़म सैक्टर इक ऐसा सैक्टर ऐ जेह्ड़ा कुसै बी देश दे अर्थव्यस्था गी मज़बूत करने च इक ऐह्म जोगदान दिंदा ते रेही गल्ल भारत दी ते भारत देश इ'यै जेह् टूरिज़म अट्रैक्शन कन्नै पूरे दा पूरा भरोए दा ऐ जम्मू कश्मीर शा लेइयै कन्यकमारी तक ते राजस्थान गुजरात शा लेइयै मेघालय अरुणाचल प्रदेश तक तुस जित्थें बी जाह्गे तुसेंगी बड़ी सारियां टूरिज़म अट्रैक्शनस लब्भी जानियां न चाहे ओह् प्हाड़ी टूरिज़म होऐ टूरिज़म प्लेसिस होन जां रेगिस्तान होऐ जां धार्मक प्लेसिस होन जां मैदानिक प्लेसिस होन जां बीचिस होन भारत देश च इ'यै जेही खूबसूरत चीजें कन्नै भरोए दा ऐ ते अगर अस गल्ल करचै जम्मू कश्मीर दी ते जम्मू कश्मीर च कश्मीर ते इक टूरिज़म स्थल ऐ ई ऐ ओह्दे कन्नै साढ़े इत्थें धार्मक स्थल माता बैष्णो देवी ते अमरनाथ गुफा जित्थें लोग पूरे विश्व दे लोग पूरे विश्व दे श्रदालू दर्शन करने गी आंदे न ते अमृतसर पंजाब अमृतसर जित्थे गोल्डन टैंपल जिनेंगी जिसी अस हरमिंदर साह्ब बी आखने आं उत्थें बी पूरे विश्व दा अलग अलग मजहब दे लोक मत्था टेकन आंदे ते इ'यां गै तुस अगर हिमचल प्रदेश चली जाओ ते उत्थें शिमला मनाली धर्मशाला मैकलोडगंज ज्वाला माता नैना देवी मन्दर बड़े सारे प्लेसिस तुसेंगी लब्भी जाने जित्थें जेह्ड़े कुदरत जेह्ड़े मन्दरें दे कन्नै कन्नै कुदरती नज़ारें कन्नै बी भरोए दा ऐ इ'यां केईं साढ़े बीचिस बी हैन जेह्ड़े पूरे विश्व च प्रख्यात न जियां गोवा दे बीचिस न महाराश्ट्रा दे बीचिस न केरला दे बीचिस न तमिलनाडू आंध्रा प्रदेश दे बीचिस न बंगाल दे बीचिस न ते केईं सारे नमें बीचिस जेह्ड़ी डवैल्प जेह्ड़े त्यार होआ दे न जियां लक्ष्यद्वीप दे बीचिस न अंडोमान निक्कोबार दे बीचिस न जिंदे आस्तै सरकार बड़ा प्रयत्न करा दी ऐ ताकि एह् बी ऐज़ ए टूरिस्ट डवैल्प होन ते इ'यां गै तुस अगर साढ़ी पूरी हिमालयन रेंज दिक्खो तां उत्थें तुसेंगी केईं सारें रिलिजियस टूरिज़म अट्रैक्शन लब्भी जानियां कन्नै कन्नै नैचुरल खूबसूरत प्लेसिस बी लब्भी जानियां जित्थें विश्व दे दूरा दूरा दा बक्खरे बक्खरे बक्ख बक्ख देशें दा लोग आइयै इत्थें कुदरती नज़ारें दा आनंद लैंदे न ते इ'यां होर बी साढ़े बड़े सारे नैचुरल ते वाईल्ड पार्कस न जियां जिम्म कार्बैट होई गेआ रंथमभोर होई गेआ बंगाल टाईगर रिज़र्व ऐ होर बी डैज़र्ट डैज़र्ट सफारी बी लोग इत्थें पसंद करदे न राजस्थान च ते होर बड़ी सारी टूरिज़म प्लेसिस न जियां लेह् लद्दाख होई गेआ केरला होई गेआ गोवा होई गेआ रिशिकेश होई गेआ अमरितसर होई गेआ मनाली होई गेआ जयपुर होई गेआ जित्थें तुसें परानियां बिल्डिंगां लब्भी जानियां न ते इक होर राजस्थान च इक होर बड़ा अच्छी टूरिस्ट प्लेस ऐ जयपुर जिसी पिंक सिटी दे नांऽ कन्नै बी जानेआ जंदा ऐ इत्थें बी लोग बड़े दूरा दूरा दा औंदे न राजस्थान च इक होर टूरिज़म अट्रैक्शन ऐ उदयपुर जित्थें बड़े सारे पराने मैहल न जेह्ड़े हून रिज़ाट च कनवर्ट होई गेदे न उत्थें लोग दूरा दूरा दा ब्याह् शादियां करने गी आंदे न ते ओह् एज़ ए बैडिंग डैसटिनेशन पूरे विश्व दा इक बैडिंग डैसटिनेशन पर उब्भरा दा ऐ ते जियां होर बड़े सारे प्लेसिस न रिशिकेश लेह् आगरा न्यू दिल्ली बारानसी उदयपुर डलहोजी मसूरी जैसलमेर श्रीनगर जिंदा कि में पैह्लें बी जिकर करी चुके दा एह् खूबसूरत नज़ारे कन्नै ते भरोए दे न कन्नै इत्थें रलीजन रलिज़ियस टूरिज़म ते रिलिज़ियस प्लेसिस बी काफी न ते साढ़े पूरे देश च जियां कि पैह्लें में गल्ल कीती साढ़ा जेह्ड़ा पूरा भारत जेह्ड़ा ऐ ओह् मन्दरें दा देश ऐ ते ते अगर जोत्तरूलिंग दी गल्ल ना कीती जाए ते एह् गल्ल कुछ जचदी निं ऐ ते साढ़े देश च बारां जोत्तरी लिंग न नार्थ दा लेइयै सोउथ तक जित्थें दूरा दूरा दा लोग शिवजी दे दर्शन करने गी पूरे विश्व दा बक्खरी बक्खरी जगह् दा श्रदालु आंदे न ते साउथ दे मन्दर साउथ दे मन्दर अगर साउथ दे मन्दर दी गल्ल कीती जाए ते उं'दा आर्कीटेक्ट इक इन्ना अज इन्ना अडवांस आर्कीटैक्ट ऐ उत्थें ऐसे ऐसे विज्ञान दा इस्तमाल होए दा कि अज्जकल दा आधुनिक विज्ञान बी उं'दे अग्गें फिक्का ऐ आधुनिक विज्ञान कन्नै बी आधुनिक विज्ञान बी ओह् निं करी सकदा जेह्ड़े उस बेल्ले दे आर्कीटैक्ट च विज्ञानक जेह्ड़ा इस्तमाल होए दा ऐ ते में सारें लोकें गी इ'यै आखगा कि अपने भारत देश च जिन्ने बी आधुनिक टूरिज़म सैक्टर ऐ तुस आओ मन्दरें दा नन्द लैओ कुदरती खूबसूरती दा नन्द लैओ समुन्दरें दे बीचें दा नन्द लैओ मैदानी मैदानी खूबसूरती दा नन्द लैओ प्हाड़ी लाह्के दा नन्द लैओ जियां हिमालयन रेंज ऐ ते साउथ च बी प्हाड़ी लाकें दा नन्द लैओ जियां बैस्टन घाटस न ते ईस्टन घाटस न ते नदियें दा नन्द लैओ जमनां श्नान करो गंगा श्नान करो ते पुन्न कमाओ ते में ते पुन्न कमाओ ते जियां कि में पैह्लें बी जिकर करी चुके दा आं के भारत इक मन्दरें दा शैह्र ऐ ते इक बड़ा पराना मन्दर जिसी दबारा बनाया गेआ अयोध्या अयोध्या दा राम मन्दर उत्थें बी आने दी जरूरत ऐ ते उत्थें बी राम भगवान दे दर्शन करने दी जरूरत ऐ ते इसी अग्गें बधाने दी जरूरत ऐ अजें नमां नमां बनेआ इसी अग्गें बधाने दी जरूरत ऐ ते में सारें लोकें अग्गें इ'यै आग्रह् करगा कि पूरे हिन्दोस्तान च आओ बाह्रै दा बी आन सारे देश देते हिंदोस्तान दी खूबसूरती दिक्खन धन्यावाद